गामसँ हमरा सुपौल जेनयए दश किलोमीटर अन्दर छै तऽ सड़क पर खड़ा रहलूँ तऽ कोनो बस तस गेल तऽ ओहिमे जगह नहि रहल तऽ फेर टेम्पूके इन्तजार केलूँ टेम्पूवो नहि मिलल तऽ हवा हवाइके इन्तजार केलूँ तऽ ओहिमे समय लागै छै बहुत तऽ फेर दोसर गाड़ी के इन्तजार केलूँ तऽ ओहिमे फेर मिलल तऽ कनी देर के बाद मिलल तऽ ओहिमे बैसलूँ तऽ बहुत लेटसँ सड़क तड़क खराप छै तऽ लेटसँ पहुँचलूँ ओहिके सड़क पहुँचलूँ आओर अथी बहुत अथीके सामना चुनौतीके सामनासँ गुजरलूँ लेकिन पहुँच गेलूँ लेकिन अभी इएह हमर कहनय छै कि नेतासभकेँ कि रोड हमरा सभकेँ रोड सही करबेनाइ छै एहि खातिर हमरा सभकेँ आबय जाइमे बहुत दिक्कत होइत छै इएह हमरा नेतासँ विरोध छै सुपौलके रोड बहुत रोडके सही करबेनाइ छै आबय जाइमऽ हमरासभके बहुत दिक्कत होइत छै